हम इस मौसम में जो है कि दो बीज लगाए थे दो तीन बीज जैसे पालक हो गए धनिया हो गई लेहसुन हो गए तीन बीज हमने अपनी छोटी सी क्यारियों के बीच में गार्डेन थोड़ा खाली था उसमें लगाई मैं उससे वो उगें उगे तो हमको बहुत खुशी हुई बहुत अच्छे लगे जो है उसको मैंने जैसा मेरा धनिया और लहसुन हो गया तो उसको मैंने सब्जियों में डाला फिर उसकी चटनी बनाई उसको खाई बहुत अच्छा लगा बहुत अंदर से इतनी खुशी महसूस हुई कि चलो मेरे हाथ से कोई चीज तो लगा तो बहुत अच्छा लगा हमको